دلی کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے دلی سات دروازوں کے بیچ بسی ہوئی تھی دلی شہر کے تاریخی دروازوں کی ایک کہانی یہ بھی ہے یہ شہر کی حفاظت کے لئے بنائے گئے تھے اور ساتھ ہی لوگوں کو شہر تک پہنچانے اور دوسری جگہوں پر جانے کے لئے بنائے گئے تھے اٹھارہ سو ستاون میں آزادی کی پہلی لڑائی میرٹھ سے جب شروع ہوئی دلی کے کشمیری گیٹ تک آ گئی اور ہمارے ملک کے لوگوں نے اس علاقے کی گھیرا بندی گھیرا بندی کی اور انگریز ان کی گھیرا بندی توڑنے میں چار مہینے تک ناکام رہے کیونکہ ان دروازوں کی کیونکہ ان دروازوں کی وجہ سے ہماری دلی محفوظ رہی اور ان دروازوں کے نام یہ ہیں کشمیری دروازہ دلی دروازہ لاہوری دروازہ اجمیری دروازہ ترکمان دروازہ مجھے یہ پانچ دروازے یاد ہیں ان دروازوں کی خاصیت یہ ہے اجمیری دروازے سے اجمیر پہونچ جاتے تھے اور لاہوری دروازے سے لاہور ایسے ہی دوسرے دروازوں سے ہم دوسری جگہ پہونچ جاتے ہیں دلی کی یہ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے